एकटा यादगार चढ़ाइ जे आजो अखन तक याद छै आओर ओ यादगार जे रोमाञ्चक छै बात ई भेला जे हम वैष्णोदेवीके चढ़ाइ जे गेलहूँ तऽ आगे गर्भगृह गुफा छलाह आओर गर्भगृह गुफामे जे हम भीतर जब गेलहूँ तऽ हमर शरीर जे ओहिमे फँसि गेलाह एहन आभास भेलहूँ जे अब तऽ हम एहिमे फँसि जेबै अब नहि निकलि सकैत छी लेकिन भगवतीके चमत्कार एहन भेल जाहिसँ हम कि केलहूँ जे आरामसँ जे हइ से धीरे धीरे साँपके जैसे जे हइ से ससरि ससरिके हम ओहि गुफासँ जे हइ बाहर जे हइ से निकललहुँ तऽ ई जे डर छै जे हइ से लगलहुँ लेकिन आगे भगवतीके कृपा से गर्भगृह गुफाके बाद जे हइ हम ऊपर माता वैष्णोदेवीके दर्शन कयलहुँ आओर ओकरा ऊपर जे हइ भैरवनाथके भी जे हइ से गेलहुँ चढ़ाइ कयलहुँ